रोटी ठाहिण खां पहिरीं मां सभिनि खां पहिरीं पंहिंजे गैस जी पूजा कंदी आहियां पोइ मां अटो ॻोहे छॾंदी आहियां ऐं पोइ टमाटा पटाटा भाॼियूं जेकि मूंखे ठाहिणी हूंदी उहे कटे पिटे रखंदी आहियां मूंखे ख़बर आहे छा अॼु चटणी वारी भाॼी ठाहिणी आहे त साई थूम जी चटणी कुटे रखी आहे ऐं गॾु में ॾोढन जो अटो बि ॻोहे रखियो आहे ईअं करे मां सॼी रोटी जी तैयारी कंदी आहियां राति जो मां दालि चांवर ठाहींदी आहियां त दाल चांवर पुसाइ रखंदी आहियां धोई करे पोइ मां तकिड़ो दालि चांवर ठाहे छॾंदी आहियां ऐं तेल मसाला इहे सभु त अॻियां ई रखंदा आहियूं मां गैस जी मथां मां सभु सामान पहिरीं व्यवस्थित रखे छॾींदी आहियां पोइ ई मां रोटी ठाहिण जी तयारी कंदी आहियां रोटीअ में सभिनि खां पहिरीं मां मुंहिंजे ॿारनि खां पुछी वठंदी आहिंयां त छा ठाहिणो आहे त उन ई हिसाब सां मां सभु भाॼियूं ऐं सभु तैयारी कटे पुटे रखंदी आहियां ऐं फुलकनि जो बि मूंखे ख़बर आ्हे त केतिरा केतिरा पचाइणा आहिनि त पोइ मां पुछे करे अटो ओतिरो ई ॻोहींदी आहियां रोटी ठाहिन खां पहिरीं सभिनि खां पहिरीं मां पाणी सुठो साफ भरे रखंदी आहियां गैस वैस सफा ई रखंदी आहियां रोटी ठाहिण खां सभिनि खां पहिरीं त भॻवान खे यादि कंदी आहियां पोइ ईअं करे मां रोटी ठाहींदी आहियां